सरकारी इस्कूलमे बच्चासभके गाड़ीके व्यवस्था सहीसँ नहि हैकन अब जे बच्चा बहुत दूरसँ आबै छै तऽ ओकरा पहिने देर अथी हो जाइत छै लेट आबयमे चलते चलते कियाकि यहाँ गाड़ीके सुविधा नहि हैकन आ जहाँ बच्चासभके प्राइवेट इस्कुलमे रहै छै तऽ गाड़ीके सुविधा रहै छै ओहिमे चार्ज भी ज्यादा लगै छै बस किराया आ जैसे सरकारी इस्कुल हइ तऽ यहाँ बस नहि चलै छै बच्चासभके पढ़य जाइ लेल से बच्चाकेँ पैदल जाइके होइ छै तऽ ओहोमे मतलब समयसँ पहिले जाइके होइ छै इस्कुलमे आ गाड़ीसँ जेतै तऽ सभ जल्दी पहुँचतै इस्कुल समयपर पहुँचतै आओर प्राइवेट इस्कुलमे ई होइत छै कि बच्चासभके स्कूल बस रहै छै तऽ बस पढ़ाइके साथ साथ ओसभ बसवला भी समयपर गा दूरापर गाड़ी लगा दैत छै बच्चाके इस्कुलसँ लऽ जाइ छै घरसँ आओर फिर ओहिके बाद बच्चा सरकारी इस्कुलके यहाँ कोइ व्यवस्था नहि हैकन कि बच्चा ओतेक दूरसँ आबैत छै तऽ कोइ गाड़ी भाड़ा अगर गाड़ियो करतै तऽ ओहिमे चार्ज ज्यादा लगतै प्राइवेटसँ आ प्राइवेटमे होइत छै कि सभचीजके व्यवस्था रहैत छै बच्चासभ जल्दी अथी पहुँचि जाइत छैकन